खेल खेललासँ हमरा अरके शरीर स्वस्थ रहइए शरीरमे फूर्ति रहइए शरीर निरोग रहैये हमसब एकदम शरीरमे ताकत बुझाइ पड़ैत रहइए घुमय छी फिरै छी खेल खेललासँ शरीरमे मजबूती बुझि पड़य छै खानामे रुचि बनय छै खेल खेललासँ बहुत किछुके सुविधा होइ छै खेल खेलबाक चाही शरीरमे जइसँ कि तागत रहय स्वस्थ रहय स्वस्थ शरीरसँ बहुत काज होइ छै खेल खेललासँ बीमारी नहि हैत कोनो प्रकारके खेल खेललासँ बहुत तरहके शरीरमे फुर्ति रहत तै दुआरे खेल एकदम खेलबाक चाही सब आदमीके खेल खेलबाक चाही खेल आदमीके खेलनाइ बहुत जरुरी छै अइ दुआरे सुबह शाम जरूर खेल खेलै आओर खेलमे रुचि राखी